علی گڑھ میں شیروانی کا بہت خاص رواج ہے یہاں پر لڑکے آدمی بہت زیادہ شیروانی پہنتے ہیں اور یہاں علی گڑھ میں تالے بہت مشہور ہیں تالوں کی دکان ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں تالوں کی لوگ عام طور پر تالوں کا کاروبار کرتے ہیں اور یہاں پر پوری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے ایک جہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے الگ الگ طریقے کا سامان ملتا ہے اور یہاں پر چائے کا کاروبار ہے چائے چائیوں کی دکانیں ہیں جگہ جگہ وہاں لڑکے شام میں جا کے چائے پیتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ریسٹورنٹس ہیں بہت زیادہ ہوٹلس ہیں ہر چیز کی الگ الگ دکان ہے یہاں پر اب چیلنجز کی بات کی جائے تو یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے ان سے چیلنجز ہوتے ہیں اس لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ یہاں کی یونیورسٹی اتنی زیادہ مشہور ہے کہ یہاں بہت دور دور سے بچے پڑھنے آتے ہیں اور یہاں پڑھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے بہت زیادہ مشقتیں کرتے ہیں اور یہاں ہر چیز کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے اگر بات کی جائے چائے کی دکان کی تو اس کی اپنی الگ اہمیت ہے تالوں کی اپنی الگ اہمیت ہے کیونکہ علی گڑھ میں ہی تالوں کا کام ہوتا ہے اور علی گڑھ میں ہی تالوں کی فیکٹریاں ہیں اور ہر چیز کا اپنا ایک کاروبار ہے